हमरा सबकेँ एहिठमा जे छै पोखरि जे छै खुनाएल जाइए जाहिमे जे छै हमसब जे छी ओहिमे जन लगाएके ओकरा जे छै बढ़िआँसंँ साफ सुफ करबाके मखान जे छै से रोपबाबै छी आ जतऽ केकरो होइत छै तऽ अपन मखानो रोपाबै छै कतेके मोन होइत छै माछो जे छै से पालय छै छोटका माछ खरीदक बच्चा माछ जे छै से खरीदक ओहि पोखरिमेके जे छै गिरबय छै ओकरा जे छै से चारा सब खाना सब जे छै मानू दैत रहय छै आ ओ अपन ओहिसँ अपन बिजनेस करए छै आ हमसब आर मखानमे हमसब जे छै से जन लगाएकऽ तेकर रोपबाबै छी यदि पानि सूखि जाइए कखनो भए सकय छै धूप जे छै से बेसी भए जाइत छै रौद तौद ओहिसँ पानि सूखि जाइत छै तहन हमरा सबकेँ जे छै से पानि से दए पड़ैए तऽ ओकरा जे छै से अहाँकेँ साफ से करबाबै पड़ैए फेर ओकर ध्यान राखए पड़ैए बहुत हमसब जे छै से ओहिसँ जे छै से आगाँ बढ़ै छी आओर पोखरिके मखान से माछ से हमरा सबकेँ जे छै मानू खायोके लिय भेट जाइए आनन्दित से रहए छी आ अपन एहिमे अपन समयके जे छै से खतम करए छी अपन समयमे जे छै समय समय पर ओकर जे छै देख रेख करैत रहए छी अपन जे छै से अहाँके ओहिसँ दू गो टको निकलि जाइए समयो जे छै आनन्दित रहए छी आओर बहुत प्रसन्न रहए छी आओर मखान हम सब जे छै से बाहरो भेजै छी माछो बाहरो भेजै छी ओहिसँ हमसब दू टका जे छै से कमबै छी